हमारे क्षेत्र बेगूसराय में जी डी कॉलेज है कालिजियेट स्कूल है महंत कॉलेज है बी पी हाई स्कूल है जो कि हम अभी बत्तीस वर्ष के हो चुके हैं जब से हमने होश संभाला है जी डी कॉलेज का नाम सुन रहे हैं कालिजियेट का नाम सुन रहे हैं बी पी का नाम सुन रहे हैं तो यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ही अच्छा है बेहतर है यहाँ के सभी बच्चे इन सभी कॉलेज में पढ़ते हैं शिक्षा लेकर के देश के अनेक राज्य में सभी विभाग में नौकरी भी करते हैं और अपने बच्चों को भी सलाह देते हैं आप उसमें एडमिशन कराओ पढ़ो और अपने उज्जवल भविष्य की कामना करो हम लोग अपने क्षेत्र के स्कूल से बहुत ही संतुष्ट है जाने के लिए लोग दूसरे राज्य जाते हैं उसके लिए भी हम अपने क्षेत्रवासी से कहते हैं सरकार से मांग करें कि दूसरे राज्य नहीं जाना पड़े हमारे क्षेत्र में बहुत से कॉलेज है टेक्निकल कॉलेज है जैसे की रामधिरी लभर चक्र में आशीर्वाद प्राइवेट आई टी आई है जो कि जिले में प्रथम टेक्निकल कॉलेज खुला था उसके ही पाँच सौ मीटर बगल में बेगूसराय प्राइवेट आई टी आई कॉलेज है तो इन दोनों आई टी आई कॉलेज आशीर्वाद आई टी आई कॉलेज बेगूसराय आई टी आई ये रामधिरी लभर चक्र गुप्ता बाँध के नजदीक है यहाँ भी शिक्षा मिलते हैं यहाँ भी बच्चे पढ़ लिख करके रेलवे में टाटा मोटर्स में एन टी पी सी में पावर हाउस में जाते हैं तो यहाँ के बच्चे भी पढ़ के बहुत दूर शहर के से लेकर गाँव तक के बच्चे आते हैं और अनेक राज्य में जॉब करते हैं तो हम यही चाहते हैं कि सब लोग मन लगाकर पढ़ें और अपने अपने क्षेत्र अनुसार जो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस हिसाब से उस विषय में पढ़े और आगे बढ़े हमारे यहाँ तो बहुत ही दिल्ली पब्लिक स्कूल है बीएड कॉलेज है जो की रामजौनपुर में उपस्थित है वो बीएड कॉलेज में पढ़ के सभी बच्चे मास्टर की डिग्री प्राप्त करते हैं और सभी सरकारी स्कूल में नौकरी करते हैं वहाँ डिग्री कॉलेज है वहाँ भी बच्चे जाते हैं हमारे क्षेत्र में बहुत सारे डिग्री कॉलेज हैं स्कूल हैं सभी क्षेत्र में जा करके बच्चे पढ़ते हैं चाहे वो टेंथ तक हो या डिग्री कॉलेज हो या बीएड कॉलेज हो या आई टी आई कॉलेज हो हमारे क्षेत्र में शिक्षा को पहला स्थान दिया गया है जो कि हमारा क्षेत्र आज से तीस चालीस साल पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे बेगूसराय शिक्षा के क्षेत्र में कभी पीछे नहीं रहा यहाँ से पढ़ के रामधारी सिंह दिनकर जैसे राष्ट्रीय कवि हुए बेगूसराय में शिक्षा के क्षेत्र में शुरू से ही आगे रहा और आगे रहेगा हमारा बेगूसराय में शिक्षा को प्रथम स्थान दिया गया है हम लोग शिक्षा के प्रति अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने मोहल्ला में अपने अपने बच्चे को कई प्रकार से जागरूक करते रहते हैं और यही कोशिश रहता है कि अपने क्षेत्र में ही बेहतर स्कूल है शिक्षा का आप वहाँ जाएं और शिक्षा ग्रहण करें